आमच्या वाठारान पर्यटकाची गर्दी फावो तशी साधना सामग्री जावपाक म्हाका अशें दिसता की पयलीं म्हटल्यार जेन्ना पर्यटक येता तेन्ना ते मेळटा थंयसर गाडयो लायता सो तांच्या खातीर एक राखीव जागो करून तेंच्यांनी तांच्यो गाडयो एका कडेक लाग लावप सो जेणे करून जो दुसरो येता ताका त्रास जावचे न्हू आतां किदें करता पर्यटक आयले की ते खंयसरूय गाडी लायता आनी वयता सो फाटल्यान जो पर्यटक कोण येता ताका गाडी लावपाक वाट नासता जागो नासता आनी चलून येता जाल्यार ताकाय वाट नासता सो तांच्या खातीर एक पे पार्कींग अशें करून दवरपा जाय सो जेणे करून थंय रावपाक जो कोण लोक आसा तांची सोय जाता म्हणजे तांकां किदें तरी इनकम गावता नाल्या ते हरशीं म्हूण गोवोरमेंटाकूत वयता आनी दुसरी गोश्ट थंयसर आकर्शीक अशें बरेशें गार्डन आसा ताजी राखण ताजी देखभाल घेवपाक थंयसर लोकूय आसा पूण आतां लोक किदें करता मेळ्ळें झाड दिसलें बरें काडटा घेवन वयता अशें करपा जायना त्या खातीर थंयसर एक माली दवरून त्या झाडांची काळजी घेवप कोण झाडां काडटा जाल्या ताका पळोवप सेक्युरिटी असो दवरुपा जाय सो जेणे करून पर्यटकांची लोक कांय म्हणचोय ना आनी किद्याक हातूय लावपाक वचपाचो ना